असां पंहिंजे ॿारनि खे घणेई चवंदा आहियूं समाचार पत्र पढ़ण लाइ पर हू समाचार पत्र पढ़ंदा त आहिनि पर मोबाइल ते हुननि जूं स अॼु कल्ह ॾिठो वञे त सॼी दुनिया ई हुननि जी हिकु मोबाइल रहिजी वियो आहे सॼी ख ख़बरूं हुननि खे मोबाइल ते मिलनि थियूं त ॿार चवनि था त असां हीउ पत्र छो वेही करे पढ़ूं असांखे सभु ख़बरूं मोबाइल ते मिलनि थियूं उहे ई अख़बार त असां मोबाइल ते पढ़ूं पिया पढ़ंदा त आहिनि पर मोबाइल ते हा हा ऐं घणेई दफ़ा हूं पंहिंजे असां अगरि हुननि खे चवंदा आहियूं की दादा जी ऐं दादियुनि खे न ख़बरूं पढ़ी करे ॿुधायो हुननि जी नज़र घटि थी वई आहे त हू पढ़ंदा आहिनि पर उहो ई साॻी ॻाल्हि त दादा जी असां तव्हांखे मोबाइलुनि ते पढ़ी था ॿुधायूं तव्हां हिन हीउ अख़बार खणी करे न विहो पोइ भले हुननि खे हुन हुननि सां सही लॻे की न लॻे पर ॿार सिर्फ़ु मोबाइल ते ई डिपेंडिट आहिनि ऐं ख़बरूं बि हीअ सभु बि मोबाइल ते ई पढ़ंदा आहिनि ऐं वॾनि खे बि उन मां ई पढ़ी करे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं सेखारींदा बि आहिनि की तव्हां बि मोबाइल में सभु ख़बरूं पढ़ी सघो था त जेॾी महिल तव्हांखे जिते खपेव उते पंहिंजो मोबाइल खोले करे ख़बरूं पढ़ो